वास्को मागीर बोंडला पोंडा शिवोले साकवाळे सड्यार बायणां मागीर निवाडे वयल्या बाजारान फोण्या बेलापाय मागी चिकले मागीर व्हडले वाड्यार मागीर भोवतेर मागीर बोकमालो मागीर खोलांत मागीर मागीर सात्रिया मागीर कोलांत मागीर चिकोलना मागीर कोपेला कडी मागीर मेस्तवाड्यार मागीर फोण्या बोरये शिरोड्या मागीर तामशिऱ्या मागीर अडुळशा मागीर कांसावले मागीर वेलापाय वेलसांव मागीर उतोडा मागीर फातोडा मागीर माजोडा मागीर वारका मागीर आरोशें मागीर साकवाळी साकवाळ मागीर शिनोळे मागी आम्या पोना मागीर मागीर थाण्यार मागीर राय मागीर रासय मागीर तलावले दुर्बाट उणीर मागीर धार बानड्या मागीर आगापूर मागीर झरीन मागीर सावड्ड्या सावयवेऱ्या मागीर कुडचडे मागीर केप्यां केप्यां मागी पणजे मागीर पाजी फोण मडगांव मागीर धारबानोड्यां मागीर मोल्या मागी काणकोणा मागीर पण्टेमळ मागीर तांबडे सुला मागीर वळवय मागीर आतुल्ले मागीर हळदना मागीर तळरना गीर कोलवा कोलंगुटा मागीर शिरदोना मागीर बागा मागीर पालोलेंम

आगोंडा एक स्मुकी बाय स मागीर राजबाग केळशी मागीर पाटणे मागीर पेडण्यां मागीर दडशा मागीर परवरी मागीर मागीर शिवोले मागीर मारना मागी म्हापशां मागी मोडचे मागी आरंबळ मागी आमोण्या मांद्र्या मागीर वागातोर मागीर अंजुना मागीर आरपोरा मागीर कलंगूट मागीर कांदोले मागीर सिकवेरे सिकेरीम मागी बेतीम मागी नुव्या मागीर बोंडला केरी मागीर दुसागर मागीर मोपा मोबोर मागीर फातरप्या मागीर सांग्या रामनाती मंगेशी मागीर नागेशी मागीर धार बानोड्या मागीर रायबंद्रा मागीर फर्मागुडी मागीर दवळे मागीर मागीर तिस्कार मागीर कुट्टाळे मागीर टॉपकोला मडकय कुणय मागीर मार्सेल मागी माशेलान मागी भोमा मागीर मोळ्या मागीर वाळपय मागीर बेतोड्या मागीर खांडेपार दोडामार नेवऱ्या पर्रा पयऱ्यान दोंगरे आक्षी मागीर पोन्ने गोंय मागीर मिरशे चांदोर तांबडी सुल्ला तांबडी माती